हांजी मां तव्हांखे पटाटा ॾींदोमांव टीह रुपए किलो बाज़ारि में हिन जो अघु अथव पंजुटीह चालीह रुपया त मां तव्हांखे टीह रुपए किलो होलसेल जे अघ में ॾींदोमांव सॼी मार्केट में मूं वटि ई तव्हांखे सस्तो मिलंदव दुकानु दादा सुबुह जो छह वजे खुली वेंदी आहे असांजी ऐं हिकु ताईं तव्हांजी शेवा में वेठा हूंदा आहियूं वरी चईं बजे खोलींदा आहियूं राति जो ॾह ताईं असांजी दुकानु खुलियल हूंदी आहे त जंहिं करे तव्हां आराम सां ख़रीदी करे सघो हा कोई वांधो न तव्हांजो टाइम कढी करे भले ॾह बजे अचो जेको तव्हांखे शइ शइ जी तव्हां चिंता ई न कयो शइ पाण वटि अथव हिकु नंबर बाज़ारि खां सुठो अघु सस्तो अघु क्वालिटीअ में सॼे शहर खां पंहिंजे नाले दुकान जो नालो ऊचो अथव मुंहिंजी दुकान ते तव्हांखे नबड़ो जो पीस कोन मिलंदव कोई बि न ख़राबु शइ न मिलंदव असां उहो फिटी करे कढी छॾींदा आहियूं त तव्हां बे बे हांजी हांजी

हा तां कोई बेफ़िक्र रहो कोई चिंता न कयो मूं वटि तव्हांखे बाज़ारि खां सस्ती पै में ऐं बाज़ारि खां सुठो माल तव्हांखे मिली वेंदव असां वटि फुल क्वांटिटी वारा ई सभु ग्राहक आहिनि असां वटि नंढा ग्राहक आहिनि ई कोन त तव्हां चिंता न कयो तव्हांजी शइ बि मां सुठी ॾींदोमांव ऐं अघ बि तव्हांखे मां वाजिबी भरे ॾींदोमांव कोई चिंता न कयो हा न असांजा तव्हांखे केरेट तव्हांखे मिली वेंदा केरेटनि जे हिसाब सां तव्हांखे मिलंदव पो जॾहिं तव्हांजो माल पूरो थिए खाली थिए तॾहिं वरी ॿियों दफ़ो जॾहिं तव्हां ख़रीदी करणु अचो न असांजी रिक्शा तेॾी महिल तव्हां खणी अचो न त पोइ असांजी रिक्शा ईंदी आहे उन शहर में तव्हांखे फोन कयो वेंदो की तव्हां माल पूरो करे छॾियो हुजे या तव्हां पांजी व्यवस्था कई हुजे त उहा केरेट असांजी रिक्शा अचेव थी हुनमें भरे ॾिजो त असांजो माण्हू रिक्शा खणी करे असांखे उहो केरेट पुजाए ॾींदो तव्हांखे इते धिको खाइण जी ज़रूर न अथव असांजी सॻुवटि त पुरे पुजिंदी तव्हांखे हिकिड़ो केरेट तां घणा केरेट वठंदो उनजे हिसाब सां दादा सम्झो वीह्ह किले जो केरेट आहे त तव्हांखे टीह रुपए जे अघ सां पोि छह सौ रुपए केरेट पवंदव सेठ बाज़ारि में सत सौ रुपया साढा सत सौ रुपया अघु अतव हा हा अरे सौ मिली वेंदव सेठ चिंता ई न कयो तव्हां होलसेल जा ग्राहक आहियो हा तव्हांखे टीह रुपए चयोमांव अघ चङो थो लॻे त भले बाज़ारि मां पुछी अचो तव्हांजो माना रखी छ्ॾींदोमांव खणी तव्हां छो त मुंझायो न हिनमें छा आहे सेठ की मां तव्हांखे टीह चया आहिनि उहो प्योर माल जा चया आहिनि पंजुवीह रुपए में पोइ थोरो सम्झो कचो टमाटो जेके पगुर पंजुवीह रुपया चवंदा आहिनि पंहिंजी शयूं मिक्स ॾींदा आहिनि पर कोई वांधो न तव्हां क्वांटिटी लिखाइजो मां तव्हांजो अघु पंजुवीह रुपया भरे छॾींदोमांव बसि जंहिंमें तव्हां ख़ुशि तव्हां सां वहिंवार करिणो आहे अॻिते हा सभु सभु सभु असां वटि पूरी साठि भाॼी जो सॼो असांजो होलसेल जा को अहिड़ी भाॼी कोन न हूंदी जो असां वटि न मिलंदव त तव्हांखे सभु मिली वेंदव कोई चिंता न कयो पेमेंट तव्हां असांजी रिक्शा अचे न हुन रिक्शा वारे खां न त असां ईंदासे उन सां असां मोकिले लाइजो हा त कोई वांधो न न सेठ अचो न अचो माल ॾिसो शइ ॾिसो बाज़ारि घुमो पो हुन खां पोइ तव्हांखे दिलि थिव त तसली मिले की मूंखे हिन दुकान ते सभु शयूं मिली वञनि थियूं ऐं सभिनी शयुनि जो अघु असांखे सभिनी खां सस्तो मिले थो हिते त मां तव्हांखे सभु तव्हां मूंखां जेतिरो लिखंदव क्वांटिटी में हेतिरो मां तव्हांखे फ़ाइदो करे ॾींदोमांव ठीकु आहे हा हा अचो अचो वैलकम जय झूलेलाल